हँ हमरा फोटो लेबाक बहुत शौकए हम तरह तरहके फोटो लैत अछि गाम गाम घुमिकऽ प्रकृतिक आओर तरह तरहके जानवरके फोटो लैत छियै आ जेनाकि प्रकृतिकमऽ कोयल जब पानी पियैत अछि या कुकू करैत अछि तभ हम ओकर फोटो केमरामऽ कैप्चर करि लैत अछि आ शु हमर हमर इस्कूलमऽ ही कोनो प्रोग्राम होइत अछि तऽ सभ हमरा फोटो लेल लेबाक कहैत अछि तऽ हम फोटो लैत अछि आ कोनो शादी बिआहमे जाइत छियै तब भी हम फोटो लय छियै हम बरके फोटो लैत अछि आओर भी मेहमान सभके सभके फोटो लैत अछि अपन कैमरामऽ